ہاں راج محل ریسٹورینٹ سے بات كر رہے ہیں مینیجر ہاں كیا نہیں آڈر پلیس كرنا تھا ارے مینو میں بتادیں گے کہ كیا كیا ہے ویج نان ویج دونوں میں بتا دیجیے كیا كیا ہے جی

اچھا اور پوری بھی ہیں پوڑی پوڑی مل جائے گی سبزی كے ساتھ اچھا اچھا اور ڈرنک میں كیا كیا ہے شیکس وغیرہ جوس

اچھا اچھا اور كیا مطلب سب سے مینیمم كوسٹ میں كیا ہے جو بیسٹ ہو ٹیسٹ بھی اس كا بیسٹ ہو اور کوسٹ بھی اس كی مطلب لمٹ میں ہو بہت كوسٹلی تو نہیں نا رہتا ہے

اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا فاسٹ فوڈ بھی ٹھیک ہے ہاں تو ہمیں ویج میں پوڑی اور آلو كی سبزی آڈر كرنی تھی ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوكیشن سینڈ كر رہے ہیں اس وقت آپ ڈیلیور كروا دیجیے ٹھیک ہے